योगा जि'यां सानू पता ऐ कि योगा जेह्ड़ा ऐ ओह् सारें आस्तै बडा जरुरी ऐ जेह्ड़े बी अजकल्ल दे बच्चें न जां बुड्ड़े न जां जो मर्जी होन लोक उं'दे सारेें आस्तै जेहड़ा योगा ओह् बडा गै जरुरी ऐ हून अस आखने कि बजुर्ग न केईं लोक सेर करन जंदे न सवैरे केईं लोक उत्थै योगा केईं लोकें दा कैंपस खोले दा होंदा योगा दा कि उद्धर योगा करनी ऐ केईं लोके गी होंदा गोल कि योगा करनी ऐ इ'यां करना उ'आं करना योगा जेह्ड़ा ऐ ओह् बहूत जरुरी ऐ साढ़े आस्तै क्यों क्योकि ओह् सानूं इक इनर्जी प्रोवाइड करदा सानूं पुरे अगर सवेरे सवेरे उट्ठियै योगा करगे ना ते साढ़ा पुरा दिन इ'यां मतलब इक चंगी तरह निकली जाना सानूं इक थोह्ड़ा आशा थ्होई जंदी कि ऐ कि साढ़ा दिन अन्रजी दे कन्नै थोह्ड़ा निकला दा सानूं इक हिम्मत आई जदी सानूं जाग आई जंदी अस कि जेह्ड़ी साढ़ी घ्याडी ऐ ओह् शैल निकला दी ऐ ओह्दे बाद जि'यां आक्खने कि एह् उद्धर दा एह् एकड़ी केटागिरी दा ऐ ओह् ऐ एह् पराने इद्धरां आए दा उद्धरां ऐसा कुछ नेईं ऐ जिधर दा बी जैसा मर्जी बंदा होऐ जिना मर्जी बड्डा होऐ बुड्डा होऐ निक्के होऐ जनेहा मर्जी होऐ योग सारे बास्तै चंगा ऐ सारें लोकें योगा करना चाहिदा योगा योगा साढ़े बास्तै मतलब कि सारे आस्तै बी योगा सारें आस्तै चंगा ऐ हून जि'यां साढ़े प्रधानमत्री न मोदी ओह् जंदू बी योगा दिन होंदा योगा दिवस होंदा कदीं इक्की जून गी होंदा ते ओह् पुरी दुनियां गी जगाने आस्तै कि सानूं योगा करना चाहिदा ओह् अलग अलग जगह पर जंदे हर साल इस साल श्रीनगर आए दे है साढ़े गै जम्मू कशमीर च श्रीनगर च उ'नें योगा दिवस आह्ले दिन सवैरे योगा कीता किन्नी दुनियां उं'दे कन्ने जोडियै सवैरे योगा कीता योगा खाल्ली एह् नेईं ऐ कि जिस दिन योगा होऐ उस्सेै दिन सवैरे उट्ठियै भाई मोदी कन्ने योगा कीता ते चल भाई होई गी गल्ल योगा करी लेआ असें होई गे सानूं सब कुछ थ्होई जाना ऐसा कुछ नेईं ऐ योगा करना ते इक दिन कन्नै कक्ख नेईं होंदा योगा जेह्ड़ा जिसलै अस इक हफ्ता दो हफ्ता अस लगातार योगा करगे सानूं अपने अंदर कोई इंप्रूवमैंट लभदी ऐ कि नेईं अस पैह्लें इ'यां है हून थोह्डा हारा साढ़े बिच्च चैंज आएदा योगा जेह्ड़ा ऐ ओह् सारें गी जेह्ड़ा ऐ इनर्जी प्रोवाइड करदा पुरी घ्याडी कढ़ने आस्तै जेह्ड़ा ओह् योगा साढ़ी मदद करदा ते जि'यां में सनााया मोदी जी न ओह् दुनियां गी जिन्ने बी साढ़े इंडिया बिच्च जिन्ने बी लोक न ओह् सारें गी मोटीवेट करने आस्तै सारें गी दलासा देने आस्तै ओह् हर साल इक्की जून गी जंदू बी योगा दिवस होंदा ओह् जगह जगह पर जाइयै कैम्पस करदे न उद्धर उद्धर दे जिन्ने बी अग्गें पिच्छें दे लोक होंदे न आंढ़ गुआंढ़ आह्ले सारे ओह् सारे आंदे उद्धर दे बड्डी बड्डी जेह्ड़ी मिटिंगा होदियां उद्धर सारे जेह्ड़े बड्डे बड्डे बंदे होंदे ओह् सारे योगा करदे सारे मोदी कन्ने उद्धर जोड़दे न सारे दे सारे योगा करदे न इक दिन योगा करने कन्ने कक्ख नेईं होना जिन्नी देर तक्कर तुस इक हफ्ता जा दो हफ्ते कट्ठा लगातार योगा नेईं करगे तुसें अपने अंदर जेह्ड़ा ऐ ओह् चीज है नेईं लभना बाकी रेही गल्ल योगा कोई बोलदा कि एह् लोक नेईं करी सकदे ओह् लोक नेईं करी सकदे ऐसा कुछ नेईं ऐ हर इक बंदा योगा करी सकदा जि'यां अस अगर नौकरी पर जा'रने आं ते अगर अस नौ बजे नोकरी पर जाना असें पंज बजे उट्ठियै सैर करियै रोटी खआइयै सैर करैये योगा करियै न्हाई धोइयै रोटी खाइयै नौकरी पर जाई सकने आं साढ़े आस्तै गै शैल ऐ अगर अस योगा करगे ते साढ़े आस्तै कोई गल्त थोडे ना होई जाना कुछ अगर योगा करी लेगे ते सवां योगा जेहडी ऐ ओह् सानूं मदद करदी ऐ अग्गें थोह्डा लम्मा होर टैंम कटने आस्ते साढ़ी लम्मी जिंदगी आस्तै जे्हड़ी ऐ योगा मदद करदी ऐ हून केईं बुड्ड़े बारे होंदे कि जेह्ड़े आखदे हून अजकल्ल ते जवान बच्चे बी जिन्ने निक्के सतारां ठारां सालें बच्चें आखदे मेरे गोडे पीड़ होआ दी मेरे कोला मेरे लक्क पीड़ होआ दी कैल्ली होआ दी पीड़ क्योकि ओह् लोक ओह् लोक सवैरे उट्ठने दी हिम्मत नेईं करदे सवैरे एह् नेईं सोचदे कि में सवैरे अपने आस्तै अपनी सेहत आस्तै गै सवैरे उट्ठां योगा करांऽ सैर करांऽ कि ओह्दी बाॅड्डी आस्ते गै शैल ओहंदे शरीर आस्तै गै शैल ऐ योगा करना ओह् कोई कुसै आस्तै शैल नेईं ऐ हून गोडे पीडां होआ दियां ओह्दा कोई इक्के इलाज ऐ कोई कुछ आक्खी थोड़ी ना सकदा ऐ बोलियै थोडा ठीक होना ओह् जिन्नी देर तक्कर आपूं नेईं हिम्मत करगे योगा करने दी इन्ने चिर कोई बी नेई करी सकदा आखने दा मतलब इ'यो ऐ कि योगा जेह्ड़ा ऐ ओह् सानू इक स्हावै कन्नै लम्मी जिंदगी करने जीने आस्तै ओह् थोह्डा मदद करदा ऐ अस अगर साढ़ी उमर जो मर्जी होऐ योगा हर इक बंदा करी सकदा ते जि'यां कि बुड्ढे होन बच्चें होन जेह्ड़ा मर्जी बंदा योगा करी सकदे न योगा सानू लम्मी जिंदगी जि'यां पैह्लें पैह्लें टैंम होंदे है लोक सवैरे सवैरे उट्ठियै योगा शुगा करदे है ते लोक जिंदगी बी लम्मी जींदे है हून अजकल्ल दे टैंम पर लोक करदे गै नेईं कुछ कुछ करियै राजी गै नेईं हैन सवैरे उठी गै नेईं राजी कम्म करियै नेंई राजी ते उ'नें केह् करना उ'नें आई जाइयै इ'यै त्री त्री चाली चाली साल उमरां जिनियां ते आई जाइयै इ'यै निकलदा कनक्लोजन कि योगा करना चाहिदी योगा साढ़े सारे बास्तै जरुरी ऐ जेकर अस योगा नेईं करगे ते साढ़े गै शरीर बास्तै इक स्हावै दी हानी होई जानी कि आसे अपने शरीर आस्तै कक्ख नेईं कीता कल गी जिसले अस बीह् त्रीह् दी उमर च गए सानूं हड्डियां जोडें पीड़ होना शुरु होई जानी हड्डियै गी पीड़ शुरु होई जानी कैल्ली होनी क्योंकि असें अपने जिसलै साढ़ा जवान खून हा असें कुछ कीता नेईं अपने आस्तै ते अस अपने आस्तै नेईं करी सकदे ते अस बाकी बास्तै केह् करना ते आखने दा इ'यो मतलब ऐ कि कोई बी बदां जैसा मर्जी होऐ अपने आस्तै सारें गी खडोना पोंदा करना पोंदा कुछ ना कुछ जेकर तुस योगा नेईं करगे अपने आस्ते कुछ नेंई करगे ते तुस जिंदगी च बी कुछ नेईं करी सकदे तुस अगर आपै नेईं हिम्मत करगे सवैरे उट्ठने दी योगा करने दी जरुरी नेईं ऐ सवैरे शामीं बी बंदा करी सकदा ऐ लेकिन इक रुटीन बनानी पोंदी इक रोज ध्याढ़ी तुसें करना पोंदा कुछ ना कुछ जि'यां अलोम बिलोम होंदा लोक करदे न ओह्दे कन्ने केह् ऐ कि ओह्दे कन्ने थुआढ़ा दिमाग फ्रैश रौंह्दा थुआढ़ी साह् लोने दी थोह्डी जेह्ड़ी ऐ क्षमता ऐ जेह्ड़ी ओह् बधी जंदी ऐ जेह्ड़े थुआढ़े बाल हैन जेह्ड़े थुआढ़े अंदर अक्सीजन जंदी ऐ ओह् थोह्डी बधी जंदी अगर तुस रोज सवैरे अलोम बिलोम करो ते उ'यै कि योगा आई जाइयै साढ़े सारें आस्तै जरुरी ऐ कोई इक बंदा आस्तै जरुरी नेईं ऐ कि हां भाई कि तूं बड्डा ते तेरे आस्तै जरुरी ऐ निक्के आस्तै नेईं हर इक बंदा बास्तै जरुरी ऐ अजकल्ल सानू समांह् अवेयर करना चाहिदा अजकल्ल लोकें खोह्ले दे बी हैन केईं लोकें केम्पस लैकिन लोक इन्ना गौर नेईं करदे लैकिन अस नमीं पीढ़ी आं साढ़ा फर्ज बनदा कि अस अग्गें ओचै ते सारें लोकें गी बोलचे कि योगा करो योगा साढ़े आस्तै जरुरी ऐ एह् सानूं गै मदद करना योगा ने कोई अस एह् ते मतलब है निं कि योगा अस करा'रने ऐ ते मजा कोई होर लै'रदा ऐ ऐसा कुछ नेईं ऐ अगर अस योगा करगे ते साढ़े शरीर बास्तै गै चंगा ऐ साढ़े शरीर बास्तै गै बैनीफिट ऐ सानूं गै मदद थ्होनी ऐ अग्गें आई जाइयै होर कुसै आस्तै जरुरी नेईं ऐ